जेनोबा जों जिउ खुंनायनि राहा होनानै बुङोब्ला जों जेरै गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय माबा नङा माबा मोनसे मावनानैब्लाबो जानांगौ जेनोबा जों जोंनि नखरखौ दानो थाखाय जों दखान बायदिसिना होनानै जिउ खुङो एबा ओंखाम बोथिसेनि थाखाय जों बायह्रायाव ओंखारनागौ जायो खामानि मावनांगौ जायो नाथाय आंथ' फरायनाय मानसि आंथ' बेबायदि मावनो दा सम माबा गैथ'आ माने आं फरायगासिनो दङ नालाय बिनिखायनो जोंनि मा बाबाया जोंखौ खस्थ' खालामनानैबाबो जोंखौ फोरोंबाय जाहोबोबाय लोंहोबोबाय फेदेरबोबाय गिदिर गोलाव खालामबोबाय फोरोंबोबाय दिनै फोरोङै फोरोङै खस्थ' मस्थ'यै फोरोंनानैब्लाबो जोंखौ कलेज लाइफ आव जोंखौ दिखांहरबाय दिखांहरनानै जों बेबायदिनो बिमा बिफानि खस्थ' खालामनायाव फरायनानै जों मोजाङै मोजां फरायलांगोन आरो जों जोंनि थांखिखौ जाफुंसार होगोन आरो बेबादिनो जाफुंहोलांबाय थागोन माखासे मानसिफोरनि जिउ खुंनायनि राहा होन्नानै बुङोब्ला जेरै मानसिफोरा खेथि आबाद मावनानै जायो सोरबाहा अमा बेफारि सोरबाहा दाव बेफारि सोरबाहा बोरमा बेफारि सोरबाहा ओंखाम हटेल सोरबाहा पिरपिलि सालायनानै सोरबाहा दंफां नारनानै जायो सोरबाहा बायदि बायदि बिजनिस खालामनानै जायो बेबायदिनो गासैनाबो मोनसे नङा मोनसे बिजनिस मावनानै जानांगौ आरो सोरबाहा खेथि आबाद मावनानै जिउ खुङो सोरनाबा हा हु गैयैनि थाखाय खेथि आबाद मावनो हाया बेबायदिनो जेनोबा फिसा फिसा खामानि मावनानैब्लाबो जों नखर एबा फेमिलि खौ दानांगौ जायो बेबादिनो सात गुबुनफोरना साख्रि दङ बाख्रि दङ नाथाय जों गैयैफोरना साख्रि गैया मा गैया जों मा खालामनानै जानो बिनिखायनो जों खस्थ' मस्थ' बेबायदिनो खामानि एसे फिसा मावनानै खामला हाजिरा मावनानैब्लाबो जोङो जोंनि फेमेलि फोरा थांनानै दङ आरो बेबायदिनो